मैथिली भाषा मे हमसब जौन चलैत रहय छी तऽ चलैत चलैत मे हमसब बहुत तरह के मजाक मे वाक्यांश करै छी जे से आपस मे जेनाकि लोक किछु बात बजलक तऽ हमसब कैह देलियै कि चलऽ ने आबय तऽ आँगनमे टेढ अछि अहाँके तऽ कहऽ के मतलब अछि कि अहाँके खुद अहाँके किछ नहि अबैया तऽ दोसरा के अहाँ बुरा कहै छी तऽ ई चीज नहि होयबाक चाही मैथिली मे भाषा मैथिली के भाषा अछि मतलब बाजऽ हमसब बजै छी बड्ड नीक लगैया हमरा सबके मैथिली भाषा आओर भाषा भी अछि जे ठीक अछि लेकिन ओहिसब भाषा मे ओते नीक भाषा नहि मतलब नीक जेकाँ नहि बाज सकै छी ओहिमे जादा इज्जत नहि दऽ सकै छी एहि भाषा मे किछु मतलब जोर से बजै छी तऽ लगै छै कि हँ मीठा बजै यऽ आओर इज्जत रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट भी होइ छै खुशी होइ छै आओर सामने वाला के भी खुशी भेल कि हँ मैथिल भाषा बड्ड नीक होइ छै तऽ हमरा सबके लेल गौरवान्वित भेल अछि कि हमरा सबके मैथिली भाषा मैथिल मे छी आओर मैथिल भाषा अबैया बाजऽ के लेल आओर भी नया नया जेनरेशनके बच्चा सब छथि ओकरा सबके लेल भी बतबै छी कि मैथिल भाषा की छै केना कोना कऽ बाजल जाइ छै मैथिल भाषा आओर केना रहबाक चाही केना बाजऽ के चाही आओर केना लिखबाके चाही तऽ बच्चा सब भी सुनि सुनि कऽ मैथिल भाषा भाषा के के ऑब्जर्व करै छथिन आओर बजै छथिन हुनको सबके बच्चा सबके भी अच्छा लगै छै मैथिल भाषा तऽ हमरा सबके इएह रहैया कि आगे चल के मैथिल भाषा आओर बढ़िऑं से विख्यात होबऽ आओर बच्चा सब आओर बढ़िऑं से मैथिल भाषा के बाजे लोग आओ र जते भी आदमी सब छथिन से आओर भी भाषा बजै छथिन जेना भोजपुरी बजै छथिन हिन्दी बजै छथिन तऽ ओहि सबमे ओते मतलब नीक रिस्पेक्ट नहि देल जाइ छी ओहिमे अगर मानि लिअ कि गाली देब तऽ अभद्र जेकाँ लगै छै गाली अगर देबै तऽ लागत कि हमरा ई रिस्पेक्ट नहि दऽ रहल अछि अभद्र भाषा टाइप मे भी भऽ जाइ छी लेकिन मैथिल मे अहाँ अगर गाली दऽ देबै तऽ मैथिल मे तऽ लागत कि मीठा भाषा बाजि रहल अछि ओहिमे मैथिल भाषा एहेन नीक भाषा छी कि ओहिमे धीरे से बाजू या जोर से बाजू किछु लागबे नहि करत अहाँके कि भाषा उटपटांग भाषा अछि बहुत नीक भाषा छी मीठा भाषा छी आओर ई भाषा के हमलोग हमसब सबदिन से बजैत आबि रहल छी हमर मातृभाषा अछि आओर हिन्दी भी मातृभाषा अइ लेकिन हिन्दी भी ठीक अछि लेकिन मैथिली के बात अलग छै मैथिली बड्ड नीक छै आओर ओकरा हमसब आओर आगे मुहें बढबै छी मैथिली के